میں فوٹوگرافی کی شوقین ہوں اور موجودہ رجحات سے جڑے رہنے کے لیے مختلف فوٹوگرافی نمائش اور گلیریاں میں شرکت کرتا ہوں دہلی فوٹو فیسٹیول اور انڈین آرٹ فیئر جیسے بڑے انسٹیٹیوٹ میں شرکت سے نہ صرف نئے خیالات حاصل ہوتے ہیں بلکہ فوٹوگرافی کے بدلتے ہوئے اسلوب اور تکنیکوں سے بھی واقفیت ہوتی ہے ان نمائش میں ملک بھر سے فوٹوگرافر اپنے کام پیش کرتے ہیں جو کہ میرے لیے ایک متاثر کن تجزیہ ہوتے ہیں علاوہ ازیں میں آن لائن پلیٹفارم جیسے انسٹاگرام اور فلیکر کا استعمال کرتا ہوں جہاں مختلف فوٹوگرافر اپنی تخلیقات کے شیئر کرتے ہیں اور اپنے پلیٹفام پر پے پیش کرتے ہیں ٹیگ کر کے ذریعے خاص طور سے رجحانات کو تلاش کرنا آسان ہوتا ہے جیسے اسٹریٹ فوٹوگرافی ہیش ٹیگ نیچر فوٹوگرافی کبھی کبھار مقامی سطح پر بھی کچھ چھوٹی نمائشیں منعقد ہوتی ہیں جن میں شرکت کر کے مجھے اپنی کمیونٹی کے دیگر فوٹوگرافر سے ملنے کا سیکھنے کا موقع ملتا ہے ان تجزیے تجربات سے میری فوٹوگرافی کے سمجھ انداز میں بہتری آئی ہے اور میں مسلسل نئے اند انداز اپنانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ میرا کام معیاری ہو جد جدید ہو